अगर मुझे शहर की तुलना में गाँव के क्षेत्रीय क्षेत्र में मुझे अगर स्वास्थ्य ठीक मिले मेरी मुझे हर समय स्वास्थ्य का स्वास्थ्य सुविधा मिलती रहेगी तो मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट अगर स्वास्थ्य की सुविधा अगर गाँव में नहीं अवेलेबल हो पाएगी तो जाहिर सी बात है गाँव के लोग या जो क्षेत्र नजदीकी लोग हैं वो शहर की शहर की तरफ रुख करेंगे अगर शहर डॉक्टर अगर सरकार हर हर गाँव में अपना केंद्र स्वास्थ्य खोलती है लोगों का उपचार करती है लोगों का डायबिटीज वगैरह जो भी है बीमारियाँ जैसे मलेरिया डेंगू जो सीजनिंग वायरल फीवर जो आते रहते हैं तो अगर इन सब का उपचार गाँव में ही मिल जाए तो हमें शहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है तो सो हमारे लिए जो है गाँव ही बेहतर हो जाएगा शहर के रुख करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेकिन अगर हमें गाँव में ये सुविधा नहीं मिलती है तो हमें मजबूरन शहर की तरफ रुख करना पड़ेगा और शहर में ये सुविधा उपलब्ध होती है आसानी से तो इन सब चीज़ों के लिए हमें शहर पर डिपेंड होना पड़ता है लेकिन सरकार से निवेदन है कि हर गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाएं जिसकी वजह से गाँव में डॉक्टर भेजें और वहाँ के लोगों स्वास्थ्य चेक करें और गाँव में बुजुर्ग भी होते हैं उनके उनको बी पी शुगर ये सब होता रहता है आजकल नॉर्मली होना स्वाभाविक है और जिसकी वजह से उनको अगर गाँव में ही मिल जाए सुविधा तो वो शहर की तरफ कभी नहीं आएंगे और शहर लोग चाहते हैं कि हमें हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर ही हमें अच्छी सुविधा मिले अगर हमें वहाँ वहीं पर हमें स्वास्थ्य स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी तो हम शहर का रुख कभी नहीं करेंगे